आज कालचे भुरगीं वेगवेगळ्या प्र प्रकाराची गेम खेळ खेळटात जशे की पबजी मायनक्राफ्ट लुडो स्नेक एन्ड लॅडर कार रेसींग गेम एंग्री बर्ड अशे हेर प्रकाराचे गेम आयज कालची भुरगीं खेळटा आनी ऑनलायन फुटबॉल तशेंच क्रिकेट लुडो हे सगले भुरगीं खेळटा